आङो बर'फोरनि गेजेराव आदा सोरजिसुमा बैसुमुतियारिखौ रोजाबगिरि हिसाबै बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोनो मानोना बिथाङा मर्दान मिउजिकेल इन्सथ्रुमेन्स बाहायब्लाबो खुगा मेथाइ एबा फक संस सुजुनो हानाय गोहो एबा टेलेन्ट दं बुंनो थाङोब्ला बिथांखौ बेस्थ अफ दा बड अवार्ल्डास बो होनजागोन मर्दान सफिसथिकेतेद इन्सथ्रुमेन्स एबा गोदान जुगनि दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायब्लाबो बिथाङा गोदोनि आबौ आबैमोननि खुगा मेथाइ रोजाबनाय देंखोफोरखौ हारिमुनि फारसे जाना गोम गोमै लाखिबोगासिनो दं